हमरा आरके नया सालमे संगी आरके बहुत ग्रीटिंग कार्ड बनाकऽ दै छलए हमहुँ सब दै छलियै हैपी न्यू इयर लिख कऽ दै छलए ई सबसँ किन कऽ किनला चीज सऽ नीक छै कोनो हाथसँ बनाकऽ दै छै ओहिपर लिखके सजा कऽ जे देल जाइ छै ओ बहुत सुन्दर लगै छै हमरा अरके नया सालमे कोचिंगमे दै छलै संगे सब बहुत सुन्दर लगै छलै बहुत नीक लगै छलै